हिकु ॾींहुं मां टीवी पई ॾिसा टीवीअ में हिकिड़ी एड आई क्रीम जी की ॿ टे ॾींहनि खां उहो मां ॾिसा पई उहा एड मतिलबु ॾेखारनि पिया ॾाढी मुंहिंजे लेके इहा क्रीम ॾाढी सुठी आहे त मां बि छो न घुरायां त मूंखे डार्क सर्कल बि आहिनि ॾाढा त मां चओ उहो क्रीम घुराए करे लगाए ॾिसां त इन करे मां उहा क्रीम वरिती क्रीम वरिती त मां उहा लगाई ॿ ॾींहं लगाई मूंखे कोई असर ई न पियो लॻे मूंखे लॻे पियो अञा मूंखे एॾी असर न कयो अथई तरी पोइ वरी मां ॿिनि ॿिनि ॾींहनि खां पोइ वरी मूंखे दाण दाण बि थी पई ॾाढी खुजली थी थिए दाण दाण बि पए थे त वरी मां डॉक्टर ॾिए वियमि त जेको सिम को हुते मुंहिंजा पैसा लॻी विया